مجھے کلاس دسویں میں پہلا فون ملا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے میرے والدین نے مجھے مطالعہ کے مقصد کے لئے دیا تھا فیس بک کے علاوہ میرا کوئی شوسل اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں فیس بکس میں صرف ایک گیم کے ساتھ واٹس اپ اور کور اس کو کور اسٹال کیا تھا میں میرے وٹسپ پر میرے صرف نو رابطے میں ہیں جن میں میرے والد بہن بھائی دو دوست اور میرے اساتذہ شامل ہے جب مجھے اپنا فون ملا تو میں پُرجوش تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آج تک میرا اپنا فون ملا ہے پھر بھی میں فون کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہوں جیسے کہ سیٹ سیٹنگس اور وہ تمام چیزیں کبھی کبھی میں صرف اپنے فون کو کھاتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کیونکہ یہ کم و بیش چاکلیٹ کی طرح لگتا ہے تھوڑا سا احمق پھر بھی فون کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سوچنے میں مجھے صرف چند دن لگے